आज तो हम अपने दोस्त को एक बार हम तैरना सीखा रहे थे तैरना सीखा रहे थे तो उसको हम बोले कि अपना वो हाथ पैर चलाए जब उसको हम बोले कि पेहले अपना हाथ पैर पटको जब हाथ पैर पटकना सीख जाओगे तो खुद तुम पानी में चलना सीख जाओगे और जैसे वो पानी में जब जब हाथ पैर पटकने लगी और थोड़ी देर दूर पे गई गहराई के अंदर तब वहाँ गई तो वो डूबने लगी तब मुझसे बोले अरे हाथ चलाओ हाथ चलाओ अगर हाथ नहीं चलाओगी तो वहीं डूब जाओगी और जब डूबने लगी तो उसको डर लगने लगा कि अब हम डूब जाएंगे डूब जाएंगे तो अब हम गए उसको उसके पास पहले उसको हम हाथ पकड़ के ले आए पकड़ के पानी में से खींच के लाए इधर और जब पानी में से खीच के लाए वो बेचारी तो एक बार सांस फूल रहा था उसका की अरे हम तो डूब गए होते डूब गए हम कहे डरो मत अब सीखो पहले हम अपने शरीर को हल्का करते हैं पानी में अगर हम अपने शरीर को अंदर रखते हैं तो पहले हम उसको हल्का करते हैं हल्का करने के बाद क्या होता है कि हम अपने पानी जो है अपने तरफ खींचेंगे अगर पानी हम जितने ही अपने तरफ खींचेंगे तो हम पानी में तैरना सीख जाएंगे अगर हम तैर रहे हैं तो उस समय बस अपना हाथ पाव पटकेंगे हाथ पाव पटकेंगे उसके बाद हम अप पानी अपने तरफ खींचेंगे खींचेंगे उसको बोल रहे हैं कि तुम पानी अपने अपने तरफ खींचो अपने तरफ खींचो वो कर ही नहीं पा रही है तो एक बार हम क्या किए की पहले हम बोले पहले ऐसे हाथ हाथ पानी में रखो पानी में हाथ रखो उसके बाद अंदर ही अंदर पानी के अंदर ही अंदर अपना हाथ चलाओ की क्योंकि अगर पानी के अंदर हम हाथ नहीं चला पाएंगे तो हम ऊपर पानी के ऊपर नहीं आएंगे अगर जब पानी के ऊपर आएंगे तभी तैरेंगे और जब वो तैरने लगी तैरने लगी जब उसको हम ये सब बता दिए तो वो जब हाथ पैर खूब अच्छे से चलाने लगी तो वो सीख गई तैरना और एक बार ऐसा है ऐसा ही एक एक लड़की के साथ और हुआ क्योंकि हम जब उसको सीखा रहे थे तो वो भी ऐसे ही नहीं सीख पा रही थी उसको हम अपने पास बुलाते गए बुलाते गए वो हमारे पीछे पीछे आती गई बस ऐसे ऐसे जब वो देखी कि हम बहुत दूर पहुँच गए हैं तब वहाँ डूबने लगी तो हम बोले अपना हाथ पैर चलाओ हाथ पैर चलाओ जब हाथ पैर चलाओगी पानी अपने तरफ खींचो अपने तरफ खींचो जब अपनी खींची अपनी तरफ तब वो आगे बढ़ाने लगी तब उसके आगे हाँ हम हम तो सीख लिए ये ये तो हम कर लेंगे हमको ये सब पहले से नहीं पता था हम बोले कि हम इसी लिए तो तुमको हम सीखा रहे थे की ऐसे करोगी तभी सीख पाओगी नहीं तो नहीं सीख पाओगी